बिफांफोरखौ जों गायनानै लानांगौ बिफांफोर गैयाबा जों सायख्लुमाव थानो हाया जों बिफांफोर बिफांफोर बार गरम जायोबा बार बाराबा जों जों बार जानो हाया जों सायख्लुमाव थानो हाया आरो बिफांफोरखौ गायनानै लानांगौ गासिखौबो मोजाङै मोजां बिफांफ्रा गिदिर गोजौ जाबा आर फाननोबो मोनगोन आरो फाननानै रां मोनो जोङो बिफांफोरखौ फाननानै रांबो बुथुमनो हायो जों बिफांफोरखौ जा हायो गायनो नांगौ गायनाया मोजां गासिखौबो गायजोब नांगौ बिफांफ्रा मेरला रोखोमनि बिफां थायो जेरै खान्थाल लेसु थाइजौ लेरख' गामबारि बायदिसिना रोखोमनि बिफां थायो जों बिसोरखौ गायनानै लानांगौ बे गामबारिफ्राथ' खोरखिआव जायो दराव जायो टेबोल बानाय जायो बिसिना बानाय जायो बानायजायो सियार बो बानाय जायो गासिबो रोखोमनिआवनो जाजोबो दंफां हानायावबो मदद होयो थिं दोबथानायावबो मदद होयो बे बिफांफ्रा गासिबो गासिखौबो जोंनो नांगौ बे बिफांफोरखौ ओंखायनो जों बिफांखौ जेसे हायो इसिबां गायनाया मोजां मोजां गासिखौबो गायनांगौ बिफांखौ जा हायो गायनाया मोजां जानला मोनला गोरलैफ्रावनो दानफायला बायनो नाङा बिफांफोरखौ इसिबां हायो देरो इसिबां मोजां जायो आरो बिफांफोर लाइफांफोर थाबासो समायना जायो जायगाफ्रा बिफांफोरखौ दोननाया मोजां बिफांनि थाखायनो जों अखा मोनो बिसिनि थाखायनो अखा आराम गोजोन बार मोनो